ہیلو كيا ميرى بات ايمازون كسٹمر سروسس سے ہو رہى ہے جى ابھى دو دن پہلے ميں نے آپ كے يہاں سے ايک موبائل فون آڈر كيا تھا جى در اصل جب ميں آپ كے ايپ پر اسكرول كر رہا تھا تو وہ مجھے موبائل فون دكھائى ديا اور مجھے اچھا بھى لگا تو ميں نے اس كو آڈر كر ديا ليكن آج وہ آڈر مجھے ملا يقين جانیے اس كو پا كر كے میں بالكل بھى خوش نہيں ہوا كيوںكہ اس كى پيكنگ بھى بالكل ہی بيكار تھی اور جب وہ فون ميں نے استعمال كيا اس كا كيمرہ استعمال كيا تو اس كا كيمرہ كافى دير ميں كھل رہا ہے جس كى وجہ سے ميں فوٹو اچھے طريقے سے نہيں لے پا رہا ہوں دوسرى چيز وہ ہينگ بہت ہو رہا ہے جس كو اس جس كى وجہ سے اس كو استعمال كرنے ميں بہت پريشانى ہو رہى ہے اس كا بيٹرى بيکپ بھى بہت زيادہ اچھا نہيں ہے مجھ كو بار بار چارج كرنا پڑ رہے ہیں اور حد تو تب ہو گئى كہ جب ميں نے اس ميں الارم لگايا صبح ميں اٹھنے كے ليے جلدى اٹھنے كے ليے تو وہ الارم بول ہى نہيں رہا بعد ميں مجھے پتا چلا كہ اس كا جو ٹائم سسٹم ہے وہ بھى ٹھيک نہيں ہے درست نہيں ہے جى تو كل ملا كر كے مجھے ايسا لگتا ہے كہ اس آڈر كو پا كر كے ميرے سارے كے سارے پيسے ضائع ہو گئے اس كو آڈر كر كے جى